میں اپنی بائیک سے نینی تال کے اوپر جم نیشنل کاربیٹ پارک میں جانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے پرمیشن اپنے گھر والوں سے لینی پڑے گی کیونکہ وہ ایک ہی بہت ہی زیادہ چیلنجنگ روڈ ہے وہ ایک طرف پہاڑ ہوتا ہے دوسری طرف کھائی ہوتی ہے اس میں بہت تیز رفتار سے گاڑیوں کا آوا جاوا لگا رہتا ہے اس لیے ان کو کنٹرول کرنا اور اس میں بائک چلانا ایک اپنے اندر ہی یہ بہت بڑی کلا ہوتی ہے اس کو آنے کے لیے مجھے اب بہت لوگ بار میں نے پرمیشن لی ہے مجھے نہیں دی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ روڈ ٹرپ اور کار وغیرہ سے جا سکتے ہیں لیکن بائیک سے جانا وہاں پہ ایک خطرناک کام ثابت ہو سکتا ہے